खुशी जी असेंगी अपने बारे सनाओ मेरा नांऽ खुशी भंद्राल ऐ ते में माड़ते दी रौह्ने आह्ली आं पिच्छुं हुन ते अस नगरोटे रौह्ने आं क्युोंकि उध्दर जे ऐ अच्छी फैसिलिटी नेईं ऐ पढ़ने ताईं ते मेरे पेरेंट्स ने मेरे ताईं असे पढ़ाने ताईं अस नगरोटा रौह्ने आं नगरोटे तो लेट होने नगरोटे तो परेड ओने 'ई आं पढ़ने ताईं परेड परेड दा गवर्नमेंट गर्ल्स वुमेन गोरमेंट वुमेन कालेज परेड च पढ़दी आ में में बड़ी दूर रौह्नी आं ते नगरोटे आई आं पढ़ने ताईं मेरे घरा आह्ले मेरे घर च में मेरा भ्रा ते मेरी भैन न अस तिन्न भ्रा भैन आं ते मेरे घर च मेरे पापा मेरी मम्मा ते मैं ते मेरे भ्रा भैन रौह्ने न ते अस कदे आये हे जाद मेरा भ्रा जेह्ड़ा नौमी च ते मेरी भैन दे ग्याह्रमी दे पेपर दित्ते ऐ ते में सेकण्ड सीमेस्टर च पढ़नी होन्नी आं परेड कालेज ते मैं बीसीए सब्जेक्ट न मेरे ते में उद्धर पढ़नी होन्नी आं ते मेरे जे मिगी जे डान्स करने दा बड़ा शोंक ऐ ते मेरा बचपन दा एह् सपना रेहा कि में डान्स करां ते लेकिन मेरे घर आह्ले मिगी पढ़ाई तरफ जैदा भेजदे न ओह् आखदे न कि पढ़ाई च कुड़िया जे डान्स करदियां ने सेही निं लग्दियां ते तुसेंगी जे पढ़ाई करनी चाहिदी तुसेंगी जि'यां पढ़ा दे आं एह् निं गल्ल ऐ जे असेंगी पढ़ना शैल निं लगदा पढ़ना बी शैल लगदा ते मेरी जेह्ड़ी होब्बी ऐ ओह् ऐ डान्स ते मिगी ओह्दे बिच्च ओह्दे बिच बड़ा अच्छा मतलब ते मिगी खाने पीने च घर दा खाना जैदा बेह्तर लगदा बाह्र च मिगी अपनी मम्मी दे हत्था दी रोटी सारे कोला शैल लगदी जैदातार मिगी ग्रां आह्ले कन्नै घर आह्ले कन्नै टैम बीताना शैल लगदा और मिगी इक और मेरी आदत ही बाह्र मिगी ट्रैवेलिंग दा बड़ा शौक ऐ बाह्र घुम्मने दा फिरने दा नेही नेही चीजां परखन दा मिगी ओह्दा बी बड़ा शौक ऐ ते मिगी रुट्टी बनाना बी आई जन्दी मिगी रुट्टी बनाने च बी थोह्ड़ा अच्छा फील होंदा ऐ जदूं में मतलब जदूं बी जादूं में फ्री होन्नी आं ते में रुट्टी बनाने जन्नी आं घरे आह्ले गी मतलब पुच्छनी आं उनें'गी केह् पसन्द ऐ केह् नेईं ओह् सारी चिजां में उनें'गी बनाइए खलानी आं ते मिगी और वी बड़ी सारी चीजां पसंद न ते मिगी एह् कालेज बी बड़ा शैल लगदा ऐ जित्थे में पढ़नी आं मेरे फ्रेन्ड बड़े पसन्द न ते जिथे में पेह्ले नगरोटा च सच आई न स्कूल च पढ़ी आ पढ़ी आ ते में अपनी स्कूलिगं गवर्नमैंट हाई स्कूल च कित्ती ऐ ग्याह्रमीं बाह्र्मीं ओह्ले लाकडाउन दा समें हा ते किश किश बी असें शैल कन्ने समझ निं आया ते नंबर ले असें इत्थे एडमिशन मिली ऐ ते अस बीसीए सब्जेक्ट लेई दित्ते ऐ ते बस मिगी होर बी बड़ी सारी चीजें दे मिगी बड़ी पसन्द न मिगी बाह्र बाह्र घुमना बाह्र घुमना बड़ा शैल लगदा ते मिगी आपने दोस्ते न कन्ने कालेज च रौह्ना उंदे कन्ने पढ़ना बी बड़ा शैल लगदा मेरी मम्मा इक मां जे ऐ हाउस वाइफ ऐ ते मेरे पापा उन्दा अपना ट्रैवेलिंग दा बिजनेस ऐ ते ओह् जैदातर मेरे पापा बी जैदातर घर ही रौह्ने ते जदूं ते मिगी उंदे कन्नै रौह्ना वी बड़ा शैल लगदा अपने घर आह्ले कन्नै ते मिगी बाह्र उनें ते पसन्द निं ऐ जैदा ते मिगी घर आह्ले कन्नै टैम स्पेंड करना शैल लगदा